पूर्णिया जिला खेलमे भी हमेशा आगे रहलो छै इहाँ बहुत सारा स्टेडियम छै जइसे क्रिकेट स्टेडियम बेडमिन्टन स्टेडियम इन्दिरा गाँधी स्टेडियम इन्दिरा गाँधी स्टेडियममे बहुत सारे लोग बहुत तरहकेँ खेल खेलै छै फुटबॉल भोलिबॉल क्रिकेट कबड्डी बहुत सारा खेल खेलै छै इहाँ इहाँ कऽ लोग पूर्णिया लोग गार्जियन लोग भी बहुत एक्टिव छै अपना बच्चा कऽ बास्ते कि ओकर बच्चा आगे बढ़ि कऽ कोइ खेल ऊल खेलऽ एक अच्छा पोजिशन पर जाइ राष्ट्रीय खेल खेलऽ इहाँ बहुत सारे मैच भी घोषित करेलो जाइत छै इहाँ जिससे जिसमे चयनित करलो जाइत जे अच्छासँ प्लेयर कऽ अन्तराष्ट्रीय खेलके लिए आगे भेजलो जाइत छै या आदिवासी लोग साइकिल रेस भी करइ छै सालमे हर साल जिसमे कि प्रोत्साहित करलो जाइत छै आदिवासी लोक कऽ इहाँ पूर्णिया विद्याबल इन्स्टिच्युट टेक्नोलॉजीमे अभी एक क्रिकेट ट्रेनिङ्ग चलै छै जहाँ छोटा छोटा बच्चा अपना मम्मीके साथ आबै छै जहाँ ट्रेनिङ्ग लय छै क्रिकेट आ आओर ट्रेनिङ्ग लए कऽ डेली जाइत छै इहाँ सिखैत छै पूर्णिया विकसित कऽ विकसित सिटी छै इहाँ अच्छा सभ बोलै तोलै छै खेलै कुदैमे इहाँ सभ दिन हमेशा आगे रहलो छै पूर्णिया